हींअर त तरण असांखे न ईंदो आहे लेकिनि मांखे याद आहे मां बचपन में पंहिंजे होॾे कानपुर देहात में हुअमि होॾे हिकु मेले ते वियो हुअमि कालपीते जमना नदी में सिनानु करण त हुते जेको आहे न हेॾी तेज़ु बहाव हुओ त मां हुन बहाव में अंदरि वहिजी वियो हुअमि बिल्कुलु पे पूरो मां तॾहिं ईंदो ई कान हुओ तरण बि त डुॿण लॻो हुअमि त हाणे कीअं माण्हू हुते मांखे कढियो अथनि कढी करे वरी ॾाढो पेट ते दबाव वबाव विधनि उल्टो करे लेटायनि पोइ जेको ॿुधायनि मांखे त न ख़बर हुओ त बि पाणी वाणी कढियनि हुन खां पोइ वरी मुंहिंजी सांसा लौटियूं त हुन खां पोइ मां थोरो पाणी सां ॾाढो दूर रहंदो हुअमि मांखे थोरो भउ बि थींदो हुओ पाणीअ सां हिन लाइ मां हाणे थोरो पाणी खां दूर रहंदो आहियां लेकिनि अहिड़ो पाणी खां भउ बि काने सिनानु त असां रोज़ु ई कंदा आहियूं सिनानु असांजी माता साहिबु इहो ई असांखे सेखारे वेई कि बेटा सौ कमु छॾे करे सिनानु ज़रूर कयो समुझव ऐं हज़ार कमु छॾे करे भॻवान जो नालो ज़रूरु जपियो जेको आहे न इहो त असां सॼो ॾींहुं सिमरनि में बि हूंदो आहे सॼो ॾींहुं निबंदा आहियूं तरण त न ईंदो आहे ऐं हाणे वरी उमिरि बि काने न बि हाणे मतां पुटु आहे पुट जो शौक़ु उहो त वियाणंदो आहे तरण मतां उहो हाणे घुमाए थो पियो मतां उहो तरण बि सेखारे रखे मतां जीवन में हुनजे भाॻ सां ई असां तरण सिखूं इहो ई शौक़ु आहे हिकिड़ो बसि मतां पुटु सेखारे रखे तरण बि मतां पुटु सेखारे रखे तरण बि पोइ तरंदासीं त पोइ तव्हांखे अगली बार तै तरण वारो बि ॿुधाइंदासीं हा लेकिनि अगली बार ताईं असां तरण सिखी वेंदासीं जय झूलेलाल